ہندوستان میں کچھ آرٹ ایسے پائے جاتے تھے جو کہ ہندوستان کی ثقافت کو اجاگر کرتے تھے جیسے کہ مٹی سے مٹی کے برتن ہاتھوں سے بنانا ہاتھوں سے کپڑے بننا ٹوپیاں سلنی اسی طرح ہاتھوں سے سوئٹر بننا اور بھی بہت سارے ایسے کام تھے جو ہاتھوں کے ذریعے مجسمے بنانا کپڑوں اور کپڑے پر اور لکڑیوں پر تصویریں وغیرہ بنانا یہ سب ایسے ہندوستانی آرٹ ہیں جو کہ اب مشینوں کے مشین آ جانے کے بعد یہ سارے کام دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں یہ سب یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ہماری ہندوستان کی ثقافت کو اور آرٹ کو بتلاتی ہے تو ضرورت ہے کہ اس آرٹ کو اس آرٹ کو برقرار رکھا جائے اور لوگوں کو یہ چیزیں سکھائی جائے تاکہ یہ ہندوستان کی جو ثقافت ہے یہ برقرار رہے